एक जगह जे छै जतऽ हमरा बहुत मतलब दिनसँ मतलब हम सोचि रहल छी जे ओतऽ हम जाउ आओर बहुत नीकसँ ओतऽ हम घुमी फिरी सबकिछु देखी

बनेने छलै ओतऽ हमरा बहुत मोन करैए जाइके घुमैके फोटोसब खिँचबैके बहुत मोन करैए कियाकि सुन्दर लगै छै ओतऽ ताजमहल देखैके मोन बहुत करै छै आओर ताजमहल देखैओमे बहुत सुन्दर लगै छै आओर शाहजहाँ एहन सुन्दर जे बनेलकै हँ शाहजहाँ आब ई दोबारा कहिओ बनि नहि सकैए भविष्यमे भी कहिओ नहि बनि सकैए ई